में रियलमी टैन्न प्रो लैता हा आनलाइन बिच्चा ते ओह् जेह्ड़ा खराब निकली आ ते ओह्दी स्क्रीन भज्जी दी हे ते थोह्ड़ी ओह्दी स्टोरेज बी बड़ी घट्ट ही ते दो जी बी रैम ही ते अजकल इन्ना कम्म होंदा इन्ना लोड़ होंदा वाट्सएप उप्पर ही लोड़ होंदा ते कि'यां पूरा करना ओह् दो जी बी स्टोरेज च नेईं पांदा ब इ'यां साइट बड़ी शैल ऐ एह् जित्थुआं उ'ऊं मंगाना फोन आनलाइन बी अज्ज मंगादे पर बिच्च बिच्च बारे कोई नुक्सान बी होई जंदा केईं बार कन्नै स्टोरेज घट्ट होंदी कोई डिफाल्ट आई जंदा ते इ'यां गै मेरा डिफाल्ट आइयै दा हा ओह्दे बिच